बैंक सऽ जेना लोने लेल जाइ छै तऽ लोनमे भी बहुत तरहके फायदा छै तऽ एना फायदा छै कि किछु दिनके बाद चुकाबै पड़ै छै कोइ आधा पे चुकाबै छै पैसा ककरो कभी काल एना होइ छै की माफे भए जाइ छै तऽ गरीबके तऽ बहुत सुविधा छै बैंक शके लेकिन बहुत समय के बाद भी लोक कहै छै ओ पैसा तऽ बहुत भए गेलै बैंकमे ब्याज एतना भए गेलै सरकार लऽ एथुन जेलेमे बन्द करथुन आब पकैड़के लए जेथुन एना एना कभी काल होइ छै लोकके मौका मिलै छै लेकिन मौका भी मिलैके बादमे किछु होइ छै कि सरकारके तहत सऽ किछु धन के यानि योजनाके माफ करल जाइ छै तऽ ओहिमे माफ भऽ जाइ छै आ नहि तऽ किछु ने किछु तऽ चुकाबऽ पड़ै छै ओकरा दियऽ पड़ै छै लेट सेट सऽ दै छै किछु एना तऽ बहुत बात होइ छै ओकरा लियऽ की करल जेतै लोग लै छै खेती करैके लिए लोन मिलै छै आब हेबाँ खादो बीचके लिए फ्री फंड दै छै सरकार जेनाकि बैंकके दुआरा आबै छै आ कहै छै कि जा पैसा एतना जमा करै पड़तैनि जमा कैरि कऽ खाद बीआ लऽआ फेर ओ दस दिनके बादमे तोहर खाता पर टका आबि जेतऽ ओहो बड भए रहल छै तऽ सरकार तऽ ई फ्री दए रहल छै योजना तऽ बहुत अच्छा छै जुड़ल छै जे दै छै खाद भी